आङो भारत हादरनि सिङाव थानाय आसाम हादरसानि अदालगुरि जिल्लानि आम्बाबाव ओनसोलनि सासे सुबुं दायो जोंनि साखाथियाव थानाय गुबुन मोनसे रायजोआव आङो खोब गोबां बिदि थाङाखैब्लाबो जोंनि खासाबा थानाय भुटानाव बिदि थांनाय जादों आरो आंनि दावबायनायनि गुबै जाहोना जाबाय गुबुन मोनसे हादोराव बिथांमोननि जौगानायखौ नायनो थाखै आरो बिथांमोननि थासारि बिथांमोननि जायगा आरो बिथांमोननि गुबुन गुबुन बिथिंखौ इसे नोजोर होनो थाखाय दावबायहैनाय जादों आरो बिनि गेजेराव दावबायनायनि गेजेरजों जों गोबां आं गोबां बेबायदि सोलोंनो हादों आरो बे सोलोंनाया जाहैबाय बिथांमोना माबायदि जायो मावो आरो बिथांमोननि ओनसोल नोगोरफ्रा माबायदि डेभलप जों बेफोरखौ नुनानै जोंबो सोलोंना लाबोनो हायो